कोण उलयता केंपे हय केंपेम फामर हय आमी मुळ्या भाजी तामडी भाजी काकडी बी रोयता हांगा चडशी करून काळी माती मेळना सो आमकां भायल्यान तांबडी माती हाडून रोयपा रोय रोवपा पडटा आनी उदक बी मात्शें तें हें उदक बी मात्शें कमी पडटा पूण सरकारान खुबशे स्कीम केला ते आमी सगळें घातलां सो आमकां उदक बी सगळें मेळटा आनी आमी फटिलायजस बी चड यूज करना ऑरगॅनीक फटिलायजस यूज करता काव डंग बी सगळें हय घरचे वांगडा सुद्दां आमी घरचे वांगडा आमी शेत रोवपा वयता आनी जर चड आसलो न्हय रोवपाचें जाल्यार गांवातले लोकाक सुद्दां आपयता रोवपाक हय तुमक् तुमकां हांव लोकेशन धाडटा आनी न्हय आमचो शेत आस पळय तो रस रस्त्या कुशिनू आसा म्हणल्यार हायवे कुशिनूच हय हय हां बरें बरें आनी आनी कितें इन्फॉमेशन जाय आसलें तुमकां

तुमचें नांव कितें म्हणलें आनी तुमी खंयचें बूक बरयता हां बरें बरें बरें बरें बरें थँक्यू